मैथिलीसँ मैथिलीमे किछो अनुवाद कऽ लेल हमरासभक नीक लागल मैथिलीसँ हमरा सभके बहुत सीख मिलै छै मैथिली के बारे मे हमसभ बहुतसे चीज के बारेमे नौलेज प्राप्त कएलहुॅं आ मैथिलीसँ हमरासभकेँ ज्ञान होइत छै मैथिली हमरासभके लेल बहुत नीक बिषय छै मैथिलीसँ हमसभ ज्ञान अर्जित करै के बारे मे सोचै छियै मैथिली हमरासभके इलाका मे ओते ढङ्गसँ नहि पढ़ पढ़ाबैत छथि आओर हमरासभक मैथिलीके लेल अपनेसँ पढ़ै छियै आ मैथिलीसँ हमरासभक ज्ञान होइ छै हमरासभक लेल मैथिली बहुत प्रिय विषय छियै मैथिली के अनुवादमे हमसभ नीकसँ ज्ञान अर्जित करै छियै मैथिलीसँ हमरासभके लेल बहुत से संस्कारक बारेमे पता चलैत छै मैथिलीसँ हमरा सभके लेल बहुत ठीक ठाक विषय छै आओर मैथिलीसँ हमसभ सोचै छियै जे हमरा हमराक बिहारक भाषा होएबाक चाही मैथिली हमसभ मैथिली के अथि छी मैथिलीके हमरा सभक नीक विषय छियै